سینٹرل دہلی میں پانی کے وسائل کبھی کبھی پیش آتے ہیں جیسے کہ جب کہیں زیادہ بارش ہو جاتی ہے اور دہلی کے اندر پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تب اس وقت پانی مشینوں میں پہنچ جاتا ہے تب پا پانی کی دقت پیش آتی ہے اور صفائی ستھرائی کا خیال بہت کیا جاتا ہے ہر وقت یہاں صفائی کی جاتی ہے اور منسیپلٹیاں بھی مسلسل علاقے کی صفائی کرتی ہیں اور کوڑے دانوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے